یوں تو شدید موسمی حالات میں کی کوشس کرنا کبھی کبھار خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ کے جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پیمانے پر مختلف ہوتے ہیں مرے خیال میں موسم تصویر کے مزاج اور ماحول کو مختلف کرے مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے جیسے کہ اگر موسم خوشنما اور دل فریب اور اچھا ہوتا ہے تو اس وقت کی جو تصویر ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی اور بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے کیونکہ موسم کا جو ہوتا ہے اس سے کیمرے میں ہونے والی فوٹو فوٹوگرافی کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان فوٹوگرافی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا موسم کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر اس طریقے سے بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو ہوتی ہے اس وقت کے فوٹوگرافی مختلف ہوتی ہے اور اگر موسم سرد ہوتا ہے اس وقت کی فوٹوگرافی بہت الگ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اپنے اپنے من کے اور من کے اوپر پسند کی مطابق ہوتی ہے اور اس سے بہتر ہمارے لیے فوٹوگرافی اپنے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہر ایک فوٹوگرافی بناتا ہے یعنی کسی کو شدید گرمی کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو کر جو کرے ریگستانوں میں ریگستانوں میں یا اور بھی دور دراز علاقوں میں جا کر کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو خوشنما اور اچھے موسم میں فوٹوگرافی کرنا اچھا لگتا ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ خوب کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتی ہیں